हाँ पी एच यू कॉलेज हाँ दूबे सर बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सर सर वो मुझे ना टी सी के लिए आवेदन देना था

आपकी विद्यार्थी हूँ पी एस सी कॉलेज में ही सर वो मेरे पापा का ट्रांसफर हो रहा था इंदौर वो सरकारी कर्मचारी हैं हाँ तो वो जा रहे हैं इंदौर तो इस लिए मैं अब आगे की पढ़ाई वहीं से कर पाऊँगी इंदौर से सर वो ये तो मुझे भी मालूम है कि मेरी ही पढ़ाई का नुक़सान होगा अगर मैं बार बार यहाँ से वहाँ जाऊँगी तो पर एक रहने करने का रहता है ना मैं मेरी एक ही यही छोटा सा परिवार है तो पापा जाएंगे तो हम उनके साथ रहते हैं छोटी ही परिवार है कोई और भी नहीं है सदस्य घर में जो इनके साथ मैं यहाँ पर रह सकूँ यहाँ तो हाँ सर मुझे आवेदन ही देना पड़ेगा टी सी के लिए तो सर मैं दे दूँगी सर थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि पापा को भी वहाँ पर जा कर अपना ज्वाइन करना है सर उनके साथ ही जाऊँगी मैं भी थोड़ा सा अगर हो सके तो आप देख लीजिए ठीक है सर धन्यवाद